یوں تو زندگی بھر کے پرھنے اور پڑھانے یا مطالعہ کرنے پر نظر ڈالتے ہیں تو کئی کتابیں سامنے آتی ہیں جس میں سب سے زیادہ اہم اور دلوں کے قریب رہنے والی کتاب قرآنِ پاک اس کے تراجم اس کی تشریحات اور آپ صلی اللّہ علیہ و سلّم کے فرمودات ان کی حیاتِ طیّبہ اور زندگی ہے جسے ہم سیرت طیبہ کے نام سے جانتے ہیں آپ صلی اللّہ علیہ و سلّم کی سیرت آپ کے سوانح آپ کی زندگی کے نقوش اور آپ کے زندگی کے احوال سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ کے بچپن کی زندگی پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللّہ علیہ و سلّم نے کبھی لہو و لعب اور خرافات کے کاموں میں حصہ نہیں لیا اس زمانے میں جب آپ چھوٹے تھے بچپنا تھا آپ کے ساتھی آپ کے ہم جولی آپ کے ہم نشیں لوگ کھیلتے کودتے تھے آپ ان کے کھیلوں میں شریک نہ ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ کے بعد کی زندگی میں محمد عربی صلی اللّہ علیہ و سلّم کے زندگی ہمارے لیے اس اعتبار سے بھی نمونہ اور اسوہ ہے کہ آپ صلی اللّہ علیہ و سلّم نے کسی کو گالی نہیں دیا کسی کو برا بھلا نہیں کہا سب سب و شتم نہیں کیا اور نہ ہی آپ صلی اللّہ علیہ و سلّم نے کسی کے ساتھ بداخلاقی کا مظاہرہ کیا آپ صلی اللّہ علیہ و سلّم کے خادم حضرت انس رضی اللّہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں کم و بیش دس سال رہا لیکن اس دوران کسی غلطی پر سہواً کسی کام کے کرنے پر آپ صلی اللّہ علیہ و سلّم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اف تک بھی نہیں کہا چہ جائے کہ آپ صلی اللّہ علیہ و سلّم زبان سے کچھ کہتے ہاتھ اٹھاتے یا یہ کہ دیگر سزاؤں کا انتخاب کرتے آپ صلی اللّہ علیہ و سلّم کی اس صاف ستھری زندگی اور آپ صلی اللّہ علیہ و سلّم کی اس لائف سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے تو میری زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ صلی اللّہ علیہ و سلّم کی سیرتِ طیّبہ ہے آپ کی زندگی پر لکھے ہوئے سیرت کی کتابیں ہیں ہم نے سیرت پاک صلی اللّہ علیہ و سلّم جلوہ فاراں محمد عربی صلی اللّہ علیہ و سلّم سیرتُ النّبی سیرتُ المصطفیٰ اور اس کے علاوہ سیرت پہ جتنی کتابیں ہے انہیں ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے اپنے دل و کے قریب رکھتے ہیں اور اسے اپنے لیے سرمایۂ حیات سمجھتے ہیں